ہم جب سے ٹیکنولیجی آیا ہے تب سے جو ہے ہم لوگ کو کوئی دقت نہیں ہوتا ہم لوگ جو ہے پہلے جو ہے بیل کے دوارا کھیت جوتائی کرواتے تھے اب جو ہے ٹیکٹر سے ہم لوگ جوتائی کر کے اس کے بعد جو ہے پھر کھودوا کر کے پھر اس کو جو ہے بیج اگا کے اس کے بعد جو ہے اس کو پھر کھودوا کر کے سب ہم لوگ روپتے ہیں جب سے یہ ٹیکنولوجی آیا ہے مشین کے دوارا ٹیکٹر کے دوارا جو اس دن سے جو ہے ہم لوگ کو کوئی دقت ہی نہیں ہوتا ہے جیسے اگر دھان یا گیہوں یا مکئی یہ سب کا جو ہے فسل جو لگاتے ہیں تو اس ٹائم میں مزدور نہیں ملتا ہے تو اس ٹائم ہم لوگ مشین والے کو ٹیکنیکل دوارا مشین لگا کر کھیت میں جو ہے کٹائی کرتے ہیں کٹائی کرنے کے بعد پھر مشین کے دوارا ہی اس کا تیار کرتے ہیں اور وہ جیسے مکئی دھان گیہوں وہ سب جو ہے اپجا کر ہم لوگ بورا میں کر کے گھر میں یوج کرتے ہیں جو زیادہ ہوتا ہے اس کو بیچ دیا جاتا ہے باقی ہم اپنے گھر میں جو یوج ہوتا ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں تو ٹیکنکولی جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے جب سے یہ سب ہوا ہے تب سے ہم لوگوں کو کسانوں کو خاص کر کے دقت ہے ہی نہیں اور دقت ہے ہی نہیں